हांव करुणा कारेकर आमकां मातशे तुमचें सगळें कडध्यान जाय आसलें पावसा पावसाचो पुरुमेंत जावो आसलो आमकां ना आमी येवन व्हरता हय म्हणजे

ना येवन हांव सांगतां तुमकां तुमी मागीर दियात म्हाका तशें तशें जाता

आं आमकां अळसांणे जाय पुरुमेंताचें आमकां अळसाणें मिरसांगो उकडें तादुंळ उकडें तांदुळ हय उकडें तादुंळ जाय हय ना हय हय चणें तो तोरची दाळ चण्याची दाळ आनी जाय काबुली चणें नाका आमकां वाटाणें जाय हय काळे आनी ग्रिन दोनी जाय आनी गोव गोव गोव उकडे आमका उकडे जाय हय आनी गोव हय गोंव तुमी खंयसून हाडटात हय

आं आं आनी

तुमकां गेरंटी आसा बरें जातलें म्हणून न्हय न्हय तुमका आं आं आनी तूप जाय आमकां गावटी तूप आसा तुमच्या कडेन तें आमकां जाय तेल आमकां हय खोबऱ्याचें आसा हय आं खोबऱ्याचेच जाय आं आं बरें मेळटलें आमकां सामकें गांवटी गांवटी मेळटले न्हय सोलां आसा तुमच्या कडेन सोलां सोलां आसा तुमच्या कडेन आं चल आनी रेट रेट आमी चड घेतले जाल्यार तुमी रेट धरतले आमकां

आं होलसेल सारकी रेट धरतले आं ना आमी होलसेलानूच घेवंक सोदतां तुमच्या कडल्यान

आं आनी कितें एकाचेर एक फ्री बी आसा बेळगांव आसता तशे

आं आं एक पयशे फ्री आं थॅक्यू येता आं